नाखौथ' फ्राय जोंनि जायगायाव नाया ना हमनायाथ' आङो जेजोंबो सारो आरो हिन्जावफ्रा जेखाइजों गुरो नायाथ' जोंनि जायगायाव बहुत मेलायानो बोथिया फिथिख्रि मावा थेंगोना खावै बांसिना फ्राय नाखौ दा बरतमान मोनो दा बांसिन नागेरजाग्रा ना बोथिया थेंगोना फिथिख्रि गोरि मागुर जानाय खावै फ्राय मोनो जोंनियाव दा मुसारिजोंबो बोजायो जे सारबाबो मोनो जेजोंबो मोनो आरो जेखाइ हिन्जावफ्रा जेखैजों गुरो न' खाथियावनो बुंनो थाङोबा जामफैनिफ्राय बोथिया फ्राय जेखाइजों मोनो दा बोथिया गुरनायाव बांसिन फ्राय बेनो बोथिया थेंगोना फिथिख्रि मावा लोगोसे नाखौ हमनाया जाहैबाय जेजोंबो आरो सेनबो सेनबो सेनजोंबो हायो जेखाइ गुरनाय नाखौ बहुत खायदाजों हमनो हायो फ्राय हमनानै लाबोनाय जायो मुसारि बोनानैबो आरो माखासे नाफोरनि बेसादाथ' फ्राय जोंनि द'खानाव रायलायजाया एखनबा अथि माथ्रा जायो टावननिफ्राय बांसिनसो जाबावो जोंनि गामियाव क'क्राझार होन बा दतमा होन बिनिफ्राय बांसिनसो जाबावो नानि दामा फिसा ह'ग गिदिर ह'ग एक्के ना लायनायाथ' फ्राय बर' हारिनावलाय आरो मा मा लायनाया जोबनो थांला ना हमनाया फ्राय मोनोबो जोंनि गामियाव बिलो दङ नालाय बिलो दं हिसाबै नायाबो फ्राय सिगां जुदि अखा जाग्रोयोबा नाया थाब देरो देग्लाय अखाया खमनि थाखाय नाया एसे माबा जादों फिसा जादों आरोखि दा बिनि थाखायनो बे नै दा बरतमान नाया दङ देग्लायनि बोसोराव फ्राय नाया लायबानो मोनो हिन्जावफ्राबो गुरबानो मोनो फ्राय बोथिया बांसिन बोथिया थेंगोना आरो आंहा निजेनो खब दं बेखौ आङो फ्राय हन्डा मेशिन हन्डा मेशिन सारनानै आङो बिहामजोखौ हमहोनानै मोनो फ्राय नाया दा मोननाया जाहैबाय मागुर जालाय खावै गोरि निस्ला फ्राय मोनदोंआनो खब खब मोननै दं आंहा खब मोननै हन्डा मेशिनजों दाखालि मोननैखौबो सारबायानो सारनानै फ्राय मोनदोंआनो आङो नाखौ खिन्तु आङो न'आव मानसि बुरजा हिसाबै नाखौ फाननाय जाया फानबालाय मोनगौमोन दा आङो नाखौ मोनदों मागुर जालाय फ्राय बांसिना मागुर जालाय खावै फिथिख्रि मावा गोरि निस्ला दं बेफोरखौ मोनो फ्राय जोंनि माबायाव जोंनि जायगायाव बिलो दं हिसाबै न' खाथियावनो जामफै दं आहा बे जामफै सेरावनो खब मोननै दं बेहाय आङो जेथिनाखि दैज्लां फैबाय दैज्लां फैबाथाय आंहा नाया जोबनो थांला फाननाया फाना आं खिन्तु दस्राफोर फानग्राफ्रा फानो जोंनि दंटखानाव दामा अथि माथ्रा दामानो क'क्राझारनिफ्रायबो बांसिन जायो दतमानिफ्राय बायननै जानो हानो नागेरा बिनि थाखायनो नाखौ फ्राय निजे निजे न'खराव मोनफ्रोमबो न'खरा लायनानै जायोबानो मोनो माने अलसियानि थाखाय अलसियानि थाखाय नाखौ लायनानै जानो रोङैआव बायनानै जाग्रायासो बांसिन जानानै दं बिनि थाखायनो नानि दामा बेसेना बारा दा बेहायनोथ' जादों आखाइ माने जिरायनानै थानायासो बांसिन थाग्रायासो खिन्तु लायनानै जाबनो मोनो दसेल' दसेल' जेखाइ ह'ग बा जे ह'ग बा जिखुनु ह'ग फासि जाल ह'ग बेजों लायबानो दसेनो बोथिसे नाखौ मोनखायोखा माने जोंनि गामिया नानि जायगाखा बिलो दङना बे बिलोआवनो बहुत मोजां ना दं दा बे मोनफ्रोम प्रटेक जाथिनानो दंजोब खायो नै देग्लायथ' बारलि फुवान दं सुल दं थाइलेण्ड मागुर दं हिसाब गैया थेंगोना फुवान दं बहुत ना संखिया दं जोंनि गामियाव दा जाहानो न' खाथियाव जमफै दं बे जाम्फैयाव नाखौ मोनखाजोबो जासिबो थेंगोना फुवान मा फुवान दङ ना लायनायाव हायो जोंनि न'खरा फ्राय आंनानो बुरियानो नै सोरांबानो गुरो लायो आरो आंबो एसे सेन सायो सेनजोंबो माबायो आं फासि फासिजोंबो बोखाङो आं फासियावबो खावै फुवान नाङो आरो फिथिख्रि थेंगोना गोरि सिंगि बायदिसिना ना नांजोबो आरो गाबागावनि लेबेल आङो आथार' बिस बाइस फासि बायननै दङ नालाय बेखौ सायो आं बाथोन बा जिखुनु बोथिसे जिखि नाङा बेखौ आङो ना लायनायाव आंबो एसे मद मद दङ आरोखि बोराइबाबो बुरियाथ' बुरि बुंनांला सोरांबानो थाङो बियो जेखाय लानानै आदचा बेसेनो दे